गाछ जे हइ ने से लगेनाइ हम्मे बाबूसँ सीखलियै बाबू हमरा सीखेलखिन सबसँ पहिले सीखेलखिन कहलखिन खुरपी लअ कऽ आओर कहलखिन गड्ढा खुनय लअ गड्ढा खुनि कऽ ओइमे पानि दै लए पानि दअ कऽ आओर ओकर बाद जे हइ गाछके जड़िके बढ़िआँसँ धोकऽ तब जे हइ दै लए गड्ढामे आओर तब गड्ढामे दअ कऽ आओर तब माटि उपरसँ दअ देलियै माटि दअ कऽ आओर तब जे हइ मतलब गाछ बढ़िआँसँ फ्रेश भऽ गेलय आओर गाछ फ्रेशवला गाछ लगेलासँ ई फायदा भेलै हम उ जे गाछ लगेलियै ओइसँ हमरा ई फायदा भेलै

ओइसँ हवा भी साँस जी साँस भी मतलब सब भी वातावरण ओइसँ सुन्दर हइ तऽ हवा बिहारि छाँह भी गाछके जड़िमे छाँह भी रहय हइ वएह फायदा हइ आओर फायदा हइ की मतलब धूपमे भी वहाँपर दस आदमी गेल ओइ से छाँह मिलय हय छाँह मे बैठऽ आदमी के बढ़ियाँ महसूस बुझै हय वएह फायदा हइ यहाँ